कार जीप मोटर स्कूटर ट्रक साइकल ॿेड़ी रिक्शा घोड़ो गाॾी बैटरी रिक्शा ऑटो रिक्शा इस्कूटी एक्टिवा टमटम ट्रैक्टर बस रेल गाॾी माल गाॾी हवाई जहाज हथु गाॾी ढॻो गाॾी